जोंनि गामियाव जागायजेननायानो जाबाय जोंनिया बाथौ बाथौआ जेब्ला स्रिसथि जायो इनिफ्राय जों बहुद गुदि बाथौआवबो बाथौ फुगियै फुगियै बाथौनिफ्राय जोङो इसे माबाबोदो जों गुरु आसन लादो गुरु आफा हमदो गुरु आसन दङो जोंनियाव इ हिसाबै जोङो माबा खालामो ओ बाथौखो जों खुब मोजाङै हुदध' खालामो जों बे बाथौआवनो जोङो आर'जखौ सोयो आर'ज सोनानै जोङो बेयावनो अनेख अनेख बाथ्रा खोथा रायज्लायो इनिफ्राय धोरोम बिजाबखो जों फरायो फरायनानै बिजो जोङो बहुद मुलाम्फा मोन्दो बेमार आजारनिबो मुलामफा मोन्दो आरो जौगाथाइखोबो जों मोनदो जाय नख'रा मोजाङै दा बर्थमान फुजिना दं इ नख'रा दिनि आफा इसोर बोराइ बाथौनिफ्राय बहुद रेहाय मोनदो दे दा मोजांआव खोब मोजांआव फैबाय दं जोंनि गामियाव इनिफ्राय दा जोङो जों गुरु आफा हमदो बे गुरु आफानिफ्राय जों बहुद गियान मोन्दों बे गियानाव जोंनि दा डेभेलपआ आफा इसर बोराइ बाथौनिफ्रायनो जोङो डेभेलप जाना दंबाय दं दा जों जों खुनु राहा गैया इदिनो जों थांनानै दङ इनो जोंनि गुरु आफा गुरु आस'ननि माबाया इनिफ्रायनो जों माबानानै जाथे इ जोंनो मुलाम्फाया इनो दे इनो जों मुलाम्फा मोनदो ओमफ्राय मा बुंबावनो गैला दे